भारताव गासैबो साहा मोजां मोनो बियो नोंगौ आरो आंबो जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला जोंहाथ' आसामनि मानसिखा साहा बिलाइबो मोनो जोबोद मोजाङानो जासिनबावद्रायबाय जोंहा न'आवहाय आंनो साहाखौ फुदुङो साहाखौ आङो मोननै रोखोमनि फुदुङो मोनसेया जाहैबाय लाल साहा आरो मोनसेया जाहैबाय गाइखेरनि साहा साहाखौनो गोथाव मोनै मोनै एखमब्ला खननै एखमब्ला खनथाम जागुलायो आङो फासाव लाल साहाखौ दै फुदुंग्रोयो दै फुदुंग्रोनानै बेवहाय आङो हायजेंखौ एसे देनानै होयो बेनि उनावहाय थेसपात होयो बेनि उनावहाय आङो सापातिखौ एसेल' होयो मानो होनबा सापातिखौ बुरजा होयोब्ला लाल साया गोखा जायो बेखायनो लाल साहाखौ साहापात एसे होनानै फुदुंनांगौ नङाब्लाथाय गोखा जाबाय लोंजाला ओमफाय आङो साहापातनि उनावहाय सिनि होयो सिनिखौबो बुरजा होनांगौ लाल सायाव नङाब्लाथाय थावखाया लाल साया लाल सा बादि जाया ओंखायनो लाल साखौ सिनि बुरजा होनानै फुदुंनांगौ आरो सिनि बुरजा नङाब्लाथाय थावा बेनि उनावहाय संख्रि एसे हादेरब्ला साबसिन जायो आरो संख्रि एसे बुरजा होयोब्ला गोबाबस्रिव सोबा सोरबा साहायाव सिनि सिनि होनानै लोङा सोरबा सोरबा संख्रि होनानै ओमफाय आङो बांसिन मोननैखौबो फुदुंनाय जायो संख्रिखौबो आरो सिनिखौबो मोननैखौबो मिक्स खालामो आं जाहाथे गोथावसिन जायो आरोखि बिनि उनाव आङो गाइखेरनि साहाखौबो फार्स्टआव गाइखेर साहा लाबाय लानानै बेनि उनावहाय गाइखेरावहाय फासाव फुदुंग्रोबाय फुदुंनानै गोदौहोग्रोनायनि बेनि उनावहाय साहापाटि होबाय साहापाटि होनानै बिनि उनाव गोदौ होबाय गोदौ होनानै जेब्ला रं ओंखारो बेनि उनावहाय आङो सिनि होबाय आरो सिनि होनानै बेनि उनाव एखमब्ला हायजेंबो होद्लाबायो गोथावसिन जानायनि एखमब्ला थेसपातबो होदेरो बिदिनो एखमब्ला गोसो जाब्लासो आरोखि ना बेफोर गासिबो लोंनो लुबैनायनि सायाव फुदुंनानै लोंनाय जाबाय आरो बिदिनो फुदुंनानै साहाखौ बानायनाय जायो आङो एखमब्ला बिदिनोगोथाव मोननायनि थाखायनो खनब्रै खनबा लोंफ्लांलायनाय जायो साहाखौ